کھانا بناتے سمعے سب سے پہلے تو برتنوں کہ جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ اگر ہم آملیٹ بنا لیتے ہیں تو آملیٹ کے لیے سب سے پہلے ہمیں فرائی پین چاہیے ہوتا ہے جس وجہ سے اگر ہم آملیٹ جب تک فرائی پین نہیں ہوگا یا جب تک ہم اس پہ نہیں بنا سکتے اگر ہم آملیٹ اگر کہتے ہیں تو لچی مطلب ڈیگچی ڈیگچی یا پھر اگر بھگونے میں بنائیں گے تو وہ صحیح سے نہیں بنے گا ایسے ہی کیا کہتے ہیں اگر ہم روٹی بناتے ہیں روٹی کے لیے ہمیں فرائی پین اور تووا چاہیے ہوتا ہے جو اسی پہ ہی بن سکتی ہیں تو سب سے پہلے جو آپ چیز بنا رہے ہو تو اس کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو جو چیز چاہیے اس کا سامان اور اس کے برتن ضروری ہونے چاہیے ہوتے ہیں تو جس وجہ سے اگر آپ جو چیز کی بنا رہے ہو اس کا اگر آپ کے پاس سامان اور برتن ہے جبھی وہ چیز صحیح طریقے سے بن پاتی ہے اور اس کے لیے ہمیں سامان کا سب سے پہلے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کون کون سی کس کس چیز میں کیا سامان کی ضرورت پڑی ہے اور کیا سامان پڑتا ہے کون سی چیز میں اس وجہ سے ہمیں سامان سب سے ضروری ہوتا ہے کھانے کے ٹائم میں